हैल्लो हां जी राम राम मेरी ते मन इत्थें हां कोआंटल चाली किल्लो हां जी बड़ियां मैंह्गियां केह् करनियां सस्तियां गै देई ओड़ेओ अग्ग सेकनी ऐ असें हां जी हां ठीक ऐ कैह्दियां लकड़ियां न हां जी अच्छा कोई गल्ल नी बलदियां ते शैल न पर तिड़कदी बड़ी ऐ हां अन्दर पड़कदी बड़ी ऐ हां हा ठीक ऐ जी हां जी इक्कलै बालनियां होंन ते ठीक ऐ हां जी